दिक्खो भाई इक मेरा दोस्त हा स्कूल पढ़दे हे अस स्कूल पढ़दे हे अपने स्कूल पढ़दे टैम किट्ठे पढ़दे मेरे दोस्त दी मेरे नै होई लड़ाई निग्गर लड़ाई होई लड़ाई ऐसी होई के अस बोलना बंद करी गे आपू चें इयां इक दुए दिक्खी नि सखांदे हां दिक्खी नि सखांदे दे बाद च प बोलना बंद करुड़ेआ फ्ही अस स्कूल चेंज होइये क्लास पास होइये पढ़दे गे पढ़दे गे अग्गै बाद च नौकरी लग्गी नौकरी लग्गन करने दे बाद केह् होआ कि मेरी नौकरी लग्गी अग्गै दिक्खेआ के ओह् बी उत्थै भर्ती होए दा में आखेआ एह् बंदा इत्थै कम्म करा दा मिमी इत्थै किट्ठे नौकरी नि होनी इक्कै पोस्ट ही साढ़ी सोचेआ कि हुन छुड़ी देचै नौकरी फ्ही सोचेआ नि यार गरीब बंदे आं पैह्ली बार नौकरी लग्गी भैं नौकरी थ्होनी नि दोबारा ते केह् कीत्ता जा इक मन आक्खै छोड़ी देउड़चै इक मन आक्खै करनी फ्ही केह् कीत्ता नुआढ़े नै रजामंदी करुड़ी रजामंदी में सोचेआ कि ओह् करदा कि नि करदा रजामंदी दिक्खेआ में उसी बुलाया उसी बोल्लेआ ते परानी गल्लां भुल्लने पेइयां ते ओह् बी भुलाई आ बेचारा ते साढ़ी आपस च फ्ही दोबारा दोस्ती दोनों दी शुरू होई इयां कि और कुतै में बी पैह्ले कम्म करदा नौकरी कोला पैह्ले नौकरी लग्गी दी ओह्दे कोला पैह्ले इयां बंदे दी लड़ाई होई नुआढ़ी रस्ते जन्दै लड़ाई होई फ्ही एंड च नुआढ़े कन्नै गै कम्म करना पेइया करना पेइया इयां इयां बंदे दे रिलेशन होंदे जेह्के इत गल्ला कोई आखदा कुसै नै नेईं बगाड़नी सारें कन्नै बनाइयै रक्खनी कि डोगरी च आखदे कि गुआली जन बी कम्म औंदी ते इयां इयै सोचना कि कुसै नै नेईं बिगाड़नी कोई बंदा एंड च कम्म आई सकदा